जयपुर ज़िले में लोकप्रिय कुछ सामान्य पारम्परिक व्यंजनों की बात करें तो दाल बाटी चूरमा हो गया खीर हो गई शक्कर पारे हो गए ऐसे कई सारे व्यंजन है जो राजस्थान में बनाए जाते हैं अगर हम इन्हें बनाने की बात करें जैसे दाल बाटी चूरमा की तो चूरमा बनाने के लिए गेहूँ का मोटा आटा लिया जाता है फिर इसे पानी मिला कर इसका अच्छा सा घोल बना लिया जाता है फिर उसको आग पर सेंकते हैं आग पर सेंकने के बाद उसको कूट कर तो पतले पतले दानों में मिस कर लिया जाता है फिर उसमें शुगर मिलाई जाती है जिसके कारण वह मीठा हो जाता है फिर उसमें घी मिलाया जाता है घी मिलाने के बाद उनके एक साथ लड्डू बना लिए जाते हैं और अगर हम बाटी की बात करें तो बाटी के लिए गेहूँ का पतला आटा चाहिए उसको अच्छे से घोल बना कर बाटी को भी आग पर सेंकते हैं आग पर सेंकने के बाद उसमें घी मिला कर दाल बाटी चूरमा को एक साथ खाया जाता है